हाँ हमारे क्षेत्र में ऐसी काफी परिवहन सुविधा हैं जिनको पर्यटक आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं जैसे बस है गोवर्मेंट बस हैं जिनमें बैठ कर लोग करौली जाते हैं जैसे हमें आस पास घूमना हो तो टैक्सी है ऑटो है या पारंपरिक रिक्शा है जो इनको लेकर कोई भी थोड़ी दूर जाना होता है तो इनको लेकर जाता है इनमें बैठ कर सब कुछ भरोसेमंद है भरोसा है तो उनमें बैठ कर जाते हैं भरोसा नहीं होता तो कोई बैठ कर नहीं जाता न कोई चलाता भरोसेमंद हैं तभी तो लोग उनमें बैठ कर जाते हैं आमतौर पर लोग ऑटो टैक्सी रिक्शा का ही परिवहन करते हैं लंबे सफर पर जाना होता है तो राज्य परिवहन बसें है उनमें सफर करते है